मुहिंजी सभिनि खां सुठी पेंटिंग मुंहिंजी नंढपिण जी ठहियल हिक पेंटिंग आहे जंहिंमें मां पंहिंजे सजे परिवार जी पेंटिंग ठातल आहे हिनमें मां पंहिंजो कमिरो पंहिंजे सजे परिवार जो असांजो ॾाॾो ॾाॾी पंहिंजो माउ पीउ भाउ भेण सभिनि जी पिकिचरु ठाती आहे हिन पेंटिंग में मूंखे ठाहिण में ब ॾींहं लॻी विया जंहिंमें मां इलाही महिनत कयी और इलाही सुठे रंगन से इलाही सुठे नमुननि से हुनखे सुठो ठाहिण जी कोशिशि कयी मूंखे ब ॾींहं पूरो सुबुह खों राति थी वियो हिनमें मां वही करे उनखे केॾे मन सां ठाती हिनमें मां हेॾा सुंदर रंग भरिया आहिनि जंहिंखे ॾिसी करे हर कोई ख़ुशि थींदो आहे